जीअं बचपन में मां नंढे हूंदे सां वठी किताब पढ़ण जो ॾाढो शौक़ हूंदो हो मां काफ जो जो किताब हो खाफ में जंहिंमें मूंखे शौक़ु हो पढ़ण जो अमर जीजस जे नाले सां हिकिड़ो किताब हो मां उहो ॾाढा दफ़ा पढ़ियो ज़िंदगीअ में मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो हो उन्हीअ किताब खे पढ़ण में जॾहिं मां न हूंदसि उन्हीअ किताब में माउ जे बारे में लिखियल आहे जॾहिं मां उन किताब खे यादि कंदी आहियां त मुंहिंजी माउ जे बारे में मूंखे ॾाढियूं ॻाल्हियूं यादि ईंदियूं आहिनि त मुंहिंजी माउ मूंसां केॾो मुंहिंजो ध्यान कंदे बि ही सभु ॻाल्हि में जॾहिं मां स्कूल वेंदी हुअमि स्कूल में थोरो लेट ईंदी हुअसि त मुंहिंजी माउ मुंहिंजे बारे में केॾो चिंता कंदी हुई रोटी खाइण जे बारे में मुंहिंजी पढ़ाई कराइण करण जे बारे में शाम जो मां केॾा वेंदी हुअसि त उहा लेट कंदी हुअसि त मुंहिंजी माउ मुंहिंजे ॾाढो चिंता कंदी हुई त मुंहिंजी छोकिरी केॾीमहिल ईंदी इन किताब जे बारे में ॾाढो माउ जे बारे में ई घणो चहलाए न करे मां इन किताब खे ॾाढो पसंदि कंदी आहियां